साढ़े रियासी डिस्ट्रिक बिच इन्ने बड़े स्कूल न कालेज बी ऐन कालेज हून ता नमें न इक बने दा इत्थै बौहंदियां ऐ नै क्लासां उ'आं पर उत्थै ओह् फ्ही इ'यां बील्डिंग अपनी निं ऐ इ'यां नमीं बनै'रदी बड़ा बड्डा कालेज बने दा उत्थै बौहंदियां ऐन क्लासां बड़ी शैल पढ़ाई इत्थै कालेज बी स्कूल इन्ने बड्डे बड़े शैल शैल मतलब बने दे दूरां दूरां मास्टर औंदे न भला गौरमैंट स्कूल न ते कालेज बी ऐन न इक्कै कालेज ऐ उ'आं ते उत्थै बी बड़े दूरां दूरां मास्टर औंदे ते बड़े जागत होंदे उत्थै बी खेढदे खूढदे में बी उस्सै कालेज गै पढ़नी होन्नी आं उत्थै साढ़े टीचर न सारे टीचर रौंह्दे न प्रिंसीपल बी बड़ा चंगा बड़ी शैल पढ़ाई ऐ सारा किश इन्ना शैल पढ़ांदे बड़ा शैल समझांदे इ'यां पूरा अपने पढ़ाई दे टैमा दे पढ़ाई जेल्लै कुतै खेढने दा औंदा पीरिड ओल्लै खेढने होन्ने अस सारे ते शैल सारियां गेमां गूूमां सारा किश ऐ उत्थै सारे टीचर बड़ा शैल खढ़ांदे बी ऐन पढ़ांदे बी ऐन बड़ा शैल पढ़ांदे सब किश ते स्कूल बी ऐन स्हाड़ै उत्थे स्कूल जेह्ड़े साढ़े उत्थै रियासी डिस्ट्रिक बिच पेई जंदे रियासी डिस्ट्रिक बिच होर बी ऐन आईटीआई कॉलेज बी बड़े न आईटीआई उत्थै मोटर मकैनिक दी होई दी ही ट्रेनिंग जि'यां ते पोलटैक्निक दे कालेज न बड़े मतलब बड़े बड्डे बड्डे कालेज एड्डे एड्डे बने दे रियासी डिस्ट्रिक च अस्ताल कोल बी ऐन न कालेज उत्थै उप्पर ते जागत औंदे बड़ी दूरू दूरूं पढ़न औंदे जागत ते पढ़ाई बी शैल बड़ी शैल पढ़ाई थोह्ड़ा गड्डिये गुड्डियें दा मुश्कल बनी जंदा बिच बारी कोई कालेज जाना पवै उत्थै रियासी आह्ली बक्खी ते नेईं तां निं ता इक रियासी बी ऐ कालेज इक इत्थै दोमेल ऐ पौनी कोल ते इक रियासी ऐ पौनी आह्ला बी शैल ऐ इत्थै बी जागत ठीक ठाक न ते रियासी बी ठीक न रियासी बी ऐ रियासी जागत जैदा न ओह् कॉलेज थोह्ड़ा बड्डा ऐ ते टीचर उ'आं उत्थै बी बड़े शैल पढ़ांदे बड़ी शैल पढ़ाई ऐ उत्थै टीचर बी बड़े शैल पढ़ांदे ते आईटीआई बी साढ़े मेरे बड़े दोस्त जेह्के करदे न आईटीआई करदे न इत्थै रियासी ऐ कालेज सारे रियासी गै ऐन उ'आं जैदा आईटीआई करने आहले ते शैल पढ़ाई ऐ तां जागत लैंदे एडमिशन कुतै ते आईटीआई बी ऐ कालेज बी ऐन स्कूल बी ऐन स्कूल इत्थै इक पौनी ऐ हायर सेकेंडरी उत्थूं पढ़ी दी उत्थै बी बड़े शैल टीचर हे बड़ा शैल पढ़ांदे हे सब किश शैल पढ़ांदे हे पूरेे बड़ी शैल पढ़ाई ते हून बी हुन अस आई बैठे दे आं उत्थूं पर हून बी बड़ी शैल पढ़ाई ऐ उत्थै जागत सनांदे न बड़ा शैल मतलब उत्थुआं असें सिक्खे दा कि कि'यां इन्नी शैल क्लासां लैंदे न ओह् पूरे इ'यां किश बी अग्गे जिन्ने पेपर शेपर होंदे न ओह्दे आस्तै त्यार करदे न भाई बच्चे गी कि'यां अग्गें पेपर देने चाइदे कि'यां अग्गें जिंदगी च ओह् कि'यां सफल होना अग्गे सारा किश सनांदे टीचर गी के साढ़े होंदे प्रिंसीपल उत्थै बी थोह्ड़ा हा थोह्ड़ा इ'यां दरटदा दरूटदा हा इ'यां अवा डर लगदा हा नुआढ़े कोला इन्ना निं हा लगदा थोह्ड़ा लगदा हा डर मास्टर कोला लगदा ते ऐ कि ऐ केह् करना ते हून कालेज आह्ला जेह्ड़ा प्रिंसीपल ऐ ओह् बी ठीक ऐ उ'आं ओह् बी दरट्दा ऐ ओह् बी थोह्ड़ा उ'आं फिर जन्ने होन्ने रोज जन्ने होन्ने कालेज च पेपर आई जंदे इक बड़ी जल्दी पर पढ़ाइयां बड़ियां कसम से पढ़ाइयां बड़ियां शैल अहें बड़ी मदद करदा मतलब अग्गें अहें कोई नौकरी शोकरी लैनी अगर पढ़ाई दे बगैर अजकल भला केह् ऐ भला सारें गी पता बगैरा पढ़ाई दे किश होई सकदा अनपढ़ें गी कुन पुछदा अजकल पढ़े लिखे दे लोक होन नौकरियां के जि'यां नौकरियां होङन अजकल नौकरियां किन्नियां जरूरी होंदियां न भला हर कुसै गी नौकरी चाहिदी होंदी जिंदगी अग्गें टप्पनियां होवै ते नौकरियां ते चाहिदियां गै ऐन नौकरी बगैरा कौन पुछदा प्राइवेट स्कूल बी ऐन साढ़े अकैडमियां अकुडमियां बड़ियां बनी दियां अकैडमीं बी बड़े जागत बस्सां बुस्सां लग्गी दियां ते बड़े जागत जंदे अकैडमिएं बी बस्सां लग्गी दियां जैदा जिंदे कोल जैदा पैसे न ते ओह् अकैडमीयें अकुडमिएं बी छोड़दे पढ़ाइयां उ'आं गौरमैंट स्कूलें च बी शैल होंदी ऐ ते साढ़े मतलब रियासी डिस्ट्रिक बिच शैल गै ऐ पढ़ाई सारे गै कालेज दिक्खी लैओ कुतै आईटीआई दिक्खी लैओ सारे पढ़ाइयां शैल न ते इ'यां ट्रेनिंगां साढ़े पार्लर पुर्लर खुह्ल्ले दे बड़े पार्लर सखाने आह्ले पार्लर आह्ले कम्म सखाने आह्ले मतलब किश बी करी सकदा बंदा बंदा ने किश बी करना होऐ अजकल पढ़े लिखे दा बंदा होन शैल पढ़ाइयां होन टीचर बी शैल होन पढ़ाने पढ़ूने आह्ले ते शैल पढ़ाईयां करी सकदे ओ शैल पढ़ाइयां कराई सकदे ते बड़ा जरूरी होंदा पढ़ना उ'आं साढ़े रियासी डिस्ट्रिक च सब किश ऐ सब किश पढ़ाने पढ़ुने आह्ला साढ़े टीचर बी इन्ने शैल